म्हाज्या गांवांन उदक हें वर्साचे बाराय म्हयने आसता उदकाची कसलीच कमी नासता हांगासर आनी जेन्ना बीन उदक शटडावन वॉटर शटडावन जें आसता जावपाचें आसता तेन्ना आमकां अनावंस करता आमकां नोटीस येता न्युजाचेर येता नोटीस की अमकें अमकें दिसा उदक नास नासतलें आनी थोड्याश्या जाग्यांचेर आनी उदक नासता तेवूय बी आमकां फक्त एक दिसा खातीर नासता दुसऱ्या दिसा उदक येता कांय वरां खातीर नासता चोविसूय वरां अशें उदक केन्ना गेलां अशें जावंक ना उदक जें आसा तें आमकां सदांच आसता कांसावलीन